हाँ मुझे अ पालतू जानवर पसंद है जानवर को पालना मैंने अपने घर में एक गाय और एक कुत्ता पाल रखा है गाय अ पालना मुझे पसंद है काफ़ी क्योकि ये हमारी संस्कृति भी है गाय की सेवा करना तो हमारे सभी फैमिली मेंबर अ काफ़ी अ मतलब एक अ उत्साहित रहते हैं गायों की सेवा के लिए जो जिसका जैसा अवसर मिले वो अ सेवा करते हैं और इससे कई फायदे भी हैं गाय पालना तो घर पर अ शुद्ध दूध मिलता है घी मिलता है आप उससे कई प्रकार की मिठाइयाँ बना सकते हैं भोजन में आप यूज कर सकते हैं घर का शुद्ध दूध आपको मिल रहा है घी आपको मिल रहा है तो ये सारी चीज़ें जो आपको फायदे देती हैं और आपको कई बीमरियों से भी आपको अ मुक्ति मिलती है ऐसा कहते हैं कि गाय आप जब पालते हैं तो उसकी सेवा करना गर्दन वगैरह पर ये जो आप हाथ फेरते हैं कई नुस्खे भी घर के बताए जाते हैं तो ये सब करने से आपको तरह तरह के अ बीमारियां स्ट्रेस इससे भी आपको अ छुटकारा मिलता है तो इसलिए भी अ गाय घर में पालनाचाचहिए मेरा मानना है कि सबको ही पलना चाहिए बाकी मेरे घर में कुत्ता भी है तो घरवालों को काफी पसंद है और एक बार तो हमारे घर में चोरी होने से भी बचाया रात का टाइम था तो जब चोर आए तो कोई भी घर में आता है तो कुत्ता भौंकता ही है तो जब ज्यादा शोर किया उसने भौंकना स्टार्ट किया तो फिर घरवालों ने सोचा कि इतना मतलब आवाज क्यों लगा रहा है ये तो जाकर देखा तो वो लोग अ जा तो चुके थे उसके ज्यादा भौंकने से तो फिर पता चला कि चोर आए थे और चोरी होने से उसने बचा लिया तो कई ऐसे बहुत सारी चीजें होती हैं जानवर पालने से आप उनकी सेवा करते हैं उनको घर में रखते हैं तो आपको कई चीजों से कई समस्याओं से दूर रहते हैं